खामानि खामानिनि अनगायै आङो बिदिनो मबाइल नायो मबाइलाव इउटुबाव फेसबुकआव बायदि सिना भिडिय' नायो योगा खालामो स्टाडि खालामो बेरायो बिफां लायफां गायो बिबार गायो गथ'फोरखौ लेखा फोरोङो बायदि सिना जानाय जानाय आदारफोर बानायला बायनानै जानो मोजां मोनो ओरैनो थानाय समाव लोगोफोरजों कल रायज्लायो कुइसन एनसार सोङो थांनाय इयाराव मा मा कुइसनफोर फैदोंमोन बेफोरखौ लोगोफोरजों रायज्लायनानै सोंलाय लायो बेनोसै